و علیکم السلام جی میں نشان نثار اخلاق نیشنل لائبریری سے بول رہا ہوں بولیے کیا بات ہے آپ کون ہیں جی آپ کون اچھا بولیے کیا بات ہے جی جی جی آپ کتاب نکال سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی مدرسہ کی طرف سے آئی ڈی کارڈ ہے

اگر آپ کے پاس کوئی آئی ڈی کاٹ نہیں ہے تو ایسا کریں کہ آپ مدرسے میں تشریف لائیں اور نثار اخلاق نیشنل لائبریری میں اب رہ کر مطالعہ کریں اور یہیں پر ہی کتاب کی مطالعہ کریں اور اگر آپ کتاب کو لے کر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو مدرسے کی طرف سے ایک آئی ڈی بنانی ہوگی جی کتاب کا نام کیا بولے جی نثار اخلاکق نیسنل لائبریری میں اللہ کا شکر ہے کہ تمام کتاب موجود ہے لیکن اس کے لیے آپ کو مدرسے کی جانب سے ایک کارڈ بنوانی ہوگی اس کے لیے آپ کو مدرسہ تشریف لانا پڑے گا جی ہمارے لائبریری میں بیٹھنے کے لیے اچھی کرسیاں ہیں بچے کے پڑھنے کے لیے اچھی اچھی کتابیں ہیں ہمارے لائبریری میں اچھے فین ہیں لائٹ اچھی ہے اور لائبریری کے سامنے اچھی پارک ہے جہاں پہ ہم لوگ پارکنگ کرتے ہیں اور کینٹین ہے جہاں پہ ہم لوگ جا کر وقت پہ چائے پیتے ہیں ان شاء اللہ آپ اپنے ضروریات کو لے کر نثار اخلاق نیشنل لائبریری تک آئیے جی ٹھیک ہے السلام علیکم